मुझे पैन्टिंग से ज़्यादा पैन्सिल स्केचिंग पसंद है इससे स्केच स्केच ज़्यादा अच्छे से बन जाते हैं और पैन्टिंग में फिर उसके मतलब फिर बाद में अपन पेन्टिंग कर सकते हैं पेन्सिल स्केचिंग के द्वारा करने से और ये पैन्टिंग थोड़ी ईज़ी हो जाती है स्केचिंग पेन्सिल से करते हैं उसकी सहायता से तो हमें पैन्टिंग करने में आसानी होती है और पेन्सिल स्केचिंग ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि पेन्टिंग तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है